हॅलो प्रिती तूं मात्शें हांसपाचें बंद कर आनी सारकें उलय मात्शें सांग कितें कितें जाय आशिल्लें ओके तूं सांग तुका कसलीं जाय तीं त्या प्रमाणे हांव एरेंज करता आसा तुमी येतलीं हांगां पा पावतली ह्या सायडीन बी आं बरें तर एड्रॅस

ओके फ्रॉम टॅन थावजन ऑनवड्स तूं हांगां येवपा शकता हांव मागीर तुका दाखयतां कशें कितें कितें जाय तें वायट रोजीस लिलीज हय हय कोंकणीन सांग म्हाका इंग्लीश कळना मोगरी जासवंती लोग्ल करता तूं बरें

उलय बेगीन उलय टायम ना तूं कितले दिवपाक शकता फिफ्टी थावजन कम्युनिटी हॉलाक मुगो फिफ्टी थावजन दी सकाळचीं येवन करतलीं हय जातलें तर तुका ना म्हाका मागीर टायम हय जाता जाता ओके ओके करता चल कितेंय दिल्यार जाता तूं यो आनी दी चल दवरता यो यो हय यो चल